मडगांव हाफ वास्को तुमी पाटी मडगांवची लायल्या मरे भायर मडगांवचें टिकेट मरे म्हाजी आनी तुमी भायर बसीन पाटी मडगांवची लायल्या मागीर हांव मडगांवची बस म्हणून चडलें ते पाटी लायल्या ते इसपान हांव चडलें तुमी अतशें उलोवपाक शक तुमी सांगोप आसता न्हू आरे बसीच बरयल्लें मडगांव म्हणून चडलें न्हू हांव बेश्टें चडूच चलत चडटलें टिकेट काडली म्हणोन आतां कळ्ळें न्हू म्हाका वास्को वयता ती तुमी तशें उलोवपाक शकना तुमी एक तर तुमची चूक तें मान्य करा नाल्यार बस तरी रावया हांगासर शाणपणां तूं सांगता हांव न्हू तूं म्हाजें किदें करतलो तूं म्हाजें किदें करतलो हांवूच तुजी कंप्लेन करतलें तिकेट घेतलें म्हुणो किदें जालें तर तुमी सद्द्या रोंग केलें ना तुमी पयलीं पाटी चेंज करपाक जाय आसली मागीर तूं ड्रायवराक सांग न्हू म्हाजे कडे किद्याक उजत करताय बेश्टी तुमची कंप्लेनूच करतलें हांव आतां कॉपरेशनान करतलें हांव तुमी रोंग वागलां तें कितें तर ना तुमी म्हाका हांगात तुमी म्हाका हांगात देवया हांव हांगाच्यानच दुसरी बस धरतलें तें म्हाका खबर ना तुमी पाटी रोंग मा घातली थंयसर आनी आतां तुमी म्हाका अशें सांगता कंप्लेनूय करतलें हांव